اتر پردیش یا ہماری ثقافتی کا جو بنیادی پیشہ ہے کیونکہ یہاں پر لکھنؤ میں اتر پردیش میں جو ثقافت مانی جاتی ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ پیشہ مانا اسٹوڈنٹ پیشہ کو بہت زیادہ ثقیف پیشہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ ایز آ اسٹوڈنٹ ایز آ ٹیچنگ ایز آ ٹیچنگ کام کرنے کے لیے بہت آگے آگے رہتے ہیں لیکن یہ پیشہ دھیرے دھیرے اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پیشے میں اتنی کمائی نہیں رہی اور آج کے دور کی مہنگائی کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو کمائی کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اس پیشے میں لوگوں کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کا گھر پریوار چل سکے ان کے بال بچے کا آرام سے معاشی زندگی چل سکے اسی وجہ سے لوگ اس پیشے سے نکل رہے ہیں اور سب سے بڑی وجہ پیشے سے نکلنے کی یہی ہے کہ یہاں پر اب اس لیول کی تعلیم نہیں مل پا رہی ہے اور دھیرے دھیرے تعلیم کا سلسلہ بھی ملتوی ہوتا چلا جا رہا ہے اور منقطع ہوتا چلا جا رہا ہے اور بس یہ کہ یہاں پر مہنگائی کے دور اس دور میں ٹیچروں کی استادوں کی جو سیلری اور جو تنخواہ ہوا کرتی ہے وہ آٹھ سے نو ہزار زیادہ سے زیادہ فریشر کی اور اگر چار پانچ سال سے لگے ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار تیرہ ہزار بس اس سے زیادہ کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی وجہ سے لوگ اس پیشے سے نکلتے جا رہے ہیں لیکن ثقافتی پیشے کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹیچنگ کا پیشہ جو ہے اولیت کا مقام وہاں رکھتا ہے